تقریر کی آزادی کا مطلب ہے کہ افراد کو اپنی رائے خیالات یا تجربات کو آزادانہ طریقے سے اظہار کرنے کا حق مہیا ہوتا ہے اس آزادی کے تحت لوگ اپنے خیالات کو دوسرے کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں مختلف موضوعات پر بحث کر سکتے ہیں اور عوام عوامی تشہیرات کے ذریعے مختلف قضاؤں کی تشیہر کر سکتے ہیں بغیر کسی روک تھام کے معلومات کی رازداری سے مراد معلومات کی حفاظت اور ان کا محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ نہ مستقل اور احساس حساس جگہوں تک نہ پہنچ سکے یہ اہم ہے کہ کیونکہ کئی بار معلومات کو غیر مستحکم ہونے یا نا جائز رسائی کے خطرے سے بچایا جانا ضروری ہوتا ہے مخلتف ترب ترتیبات اور ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے تاکہ معلومات کی رازداری کی جا کی